जॾहिं असां ॿाहिरि वेन्दा आहियूं असां तमामु ॿारनि सां वॾनि माण्हुनि सां बुज़ुर्गनि सां असां मिलिन्दा आहियूं असांजो जींअ सफर चालू थिन्दो आहे भले ही हुअ ट्रेन में हुजे फ्लाईट में हुजे बस में हुजे असां चङनि माण्हुनि सां मिली करे ॻाल्हाईन्दा आहियूं उन्हनि जे ॿारे में ॻाल्हाईन्दा आहियूं उन्हनि जी राइ ॼाणईन्दा आहियूं अॼकल्ह जे ज़माने जे बारे में उन्हनि जी प्रेफरेंस जे बारे में असां उन्हनि जो ॿुधी करे उन्हनि जो पॉइंट ऑफ व्यू ॿुधी करे पंहिंजो पॉइंट ऑफ व्यू बि चेंज करे सघन्दा आहियूं असांजी राइ बि चेंज थी सघन्दी आहे परि जॾहिं असां उन्हनि सां ॻाल्हाईन्दा आहियूं त असांखे ज्ञान मिलिन्दो आहे